चोवीह मार्च ॿ हज़ार हिकु ॾहीं ओक्टुबर ॿ हज़ार टे ॿ जनवरी ॿ हज़ार नाई जुलाई ॿ हज़ार टेवीह सतीं दिसंबर ॿ हज़ार ॾह